हम सीजन के हिसाब से सभी फ़सलों को लगाते हैं जैसे रवि की फ़सल गेहूँ हो गई तो गेहूँ की फ़सल जो है अक्टूबर नवंबर में बोए बोते हैं और मार्च और अप्रैल में इसे काटते हैं और जैसे मैं खेती भी करते हैं जैसे सब्ज़ी का खेती हो गया गोभी परवल तो परवल का खेती जो है यह जो है मार्च के बाद अप्रैल से शुरू होती है सीजन के अनुसार और जैसे धान की खेती हो गई वह आपको जु जुलाई अगस्त में होती है क्योंकि उस समय में हमारे राज्य में हमारे गाँव में बारिश होती है तो उस समय हम लोग धान कि फ़सल लगाते हैं और धान फ़सल लगाने के बाद जो है उसके बाद जो है हम लोग सब्जी का जो खेती करते हैं वह गोभी का जो खेती करते हैं वह उसी सितंबर अक्टूबर के लमसम में हम लोग गोभी वह भी लगाते हैं अक्टूबर के टाइम से और छठ के समय जो बिहार में हम लोग का छठ पूजा होता है उससे पहले पहले अगर हम अच्छा सा सब्ज़ी का निकाल देते हैं तो कुछ अच्छा ही पैसा हो जाता है और हमारे पास तो अभी परवल की खेती है ज़्यादातर परवल तो जो है हम लोग मार्च के बाद जो है उसमें पानी पटाना शुरू करते हैं क्योंकि बारिश मार्च में काफ़ी कम होती है तो सब्ज़ी में तो काफ़ी पानी चाहिए ही तो उसमें पानी पटा करके हम लोग परवल के फ़सल को अच्छा से बनाते हैं उसमें खाद डालते हैं तरह तरह के डी ए पी जैविक पोटास यूरिया एल्यूमीनियम सल्फेट जैम कैल्शियम इस तरह के जितने भी खाद होते हैं सभी को डाल करके हम परवल की खेती की तैयारी करते हैं और सितंबर अक्टूबर के टाइम में हम जो है गोभी की खेती करते हैं जिसमें भी हम लोग खाद उसमें जोताई के टाइम करते हैं उस समय भी लगभग बारिश बहुत ही कम होती है उस समय गोभी की खेती हम लोग करते हैं उसमें जोताई अच्छी तरह से करवा करके खाद डाल करके पानी डालकर कर पानी पटा कर कर के गोभी की रोपाई करते हैं और छठ आते आते समय लगभग नवंबर के टाइम पहले से ही हम लोग उसे काट करके मार्केट में ले जाकर कर के बेचते हैं और अच्छी फ़सल जो सीजन पर जो फ़सल हम लोग करते हैं तो उसमें अच्छी पैसा हम लोग को हम लोगों को होता है तो इसलिए और गेहूँ की फ़सल जो है हम लोग ठंड के महीने में ही करते हैं उस समय गेहूँ में उतना पानी की ज़रूरत तो होती नहीं है बहुत ही कम मात्रा में पानी दिया जाता है एक से दो पट वट करते हैं और गेहूँ तैयार हो जाता है धान की फ़सल में हम लोग सीजन में ही करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश भी मानसून के महीना में भी बारिश नहीं हो पाता है जिसके कारण हम लोग पंपसेट से उसमें पानी पटाते हैं लेकिन धान जो है जून जुलाई के बाद ही होता है क्योंकि वह मानसून का मौसम होता है उसमें हम लोग धान की खेती धान की रोपाई करते हैं और अगर कम वर्षा होती है तो उसमें पानी भी पटाते हैं पंपसेट से हो या नदी में बगल में अगर नदी की सुविधा हो तो उसे करवाते हैं पोखर हो उससे भी करवाते हैं तो तरह तरह की हम लोग सब्ज़ियाँ जो है उपजाते हैं जैसे सब्ज़ी गेहूँ मक्का आलू परवल जो सीजन जैसा आता है उस सीजन के अनुसार हम लोग उसमें फ़सल लगाते हैं क्योंकि सीजन पर फ़सल उपजाते हैं तो अच्छा उपज होती है और बिना सीजन का कोई भी फ़सल ठीक नहीं हो पाता है मान लेते हैं गो गोभी रोपना है हमें सितंबर अगस्त में हम रोप देंगे मान लेते हैं कि फरवरी मार्च में तो वह ठीक नहीं हो पाता है मार्च में तो जो फ़सल होता है सीजन में ठीक होता है या धान का खेती हो चाहे गेहूँ का खेती हो चाहे मक्का का खेती हो चाहे आलू का खेती हो सब अपने सीजन पर ही ठीक लगता है आलू का खेती भी एक रबी फ़सल की तरह ही होता है वह हम लोग नवंबर के टाइम में रोपते हैं और मार्च इंड होते होते मार्च खत्म होते होते आलू को खनवा देते हैं ताकि उसमें अगर मकई डालते हैं तो फिर ताकि मकई को भी अच्छा राहत मिलेगा क्योंकि आलू और मकई एक साथ रहता है जब तक आलू उसमें से निकलता नहीं है तब तक मकई की फ़सल भी अच्छी नहीं हो पाती है इसलिए हम लोग मकई को जल्द से जल्द निकलवा के उसमें बारिश हो तो मौसम रहता नहीं है रबी फ़सल में ज़्यादातर तो उसमें पानी पटवा करके यूरिया डाल करके कैल्शियम डालकर के मकई की फ़सल को भी अच्छा सा तैयार करते हैं काटें कैसे